मध्य प्रदेश को भारत का इतिहास कहा जाता है और बात की जाए मध्य प्रदेश की संस्कृति की तो इसके इतिहास से कुछ इस प्रकार प्रभावित हैं जैसे मध्य प्रदेश पर प्राचीन समय में मौर्य वंश का साम्राज्य रहा और मध्य प्रदेश के इतिहास में जिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साक्ष्य मिले वह मध्य प्रदेश की संस्कृति को प्रभावित करते हैं मध्य प्रदे प्रदेश अतुल्य भारत का हृदय है इसकी भौगोलिक स्थिति ऐतिहासिक घटनाएँ आदि संस्कृति एवं भूगोल को बहुत अधिक प्रभावित करती हैं भौगोलिक रूप से देश के केंद्र में स्थित मध्य प्रदेश वास्तव में भारत के हृदय के समान है कई क्रांतियों कारी जैसे चंद्रशेखर आज़ाद जिनके जन्म मध्य प्रदेश में हुए जिन्होंने उन्नीस सौ सैंतालीस की स्वतंत्रता में अपना अहम योगदान निभाया और ऐसे मध्य प्रदेश में कई भौगोलिक स्थान भी थे जहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम दिया गया यह सब तथ्य भी संस्कृति एवं भूगोल को प्रभावित करते हैं